स्कूल छात्रनि खे स्कूल में त छात्रनि जे लाइ कला और शिल्प जे सिखण जे लाइ अद्यापक हूंदा हुया जेके कि उहे सेखारींदा हुया उहे ख़ुदि बि उन्ही में पारंगत हूंदा हुया त उहे ॿारनि खे सेखारींदा हुया और बचपन में त इहो ई आहे कि गुड़िया ठाहींदा हुयासीं क़ागज जी गुड़िया ठाहींदा हुयासीं क़ागज जी नाव ठाहींदा हुयासीं त उहे पाणी में उहो ॿार पाणी में उनखे तैराईंदा हुया क़ागज जी गुड़िया थी क़ागज जो हवाई जहाज थियो उन्ही में फूंक मारे उहो ॿार उनखे उड़ाईंदा हुया जहाजनि खे त ईअं कंदे ॿार सिखंदा बि वेंदा हुया और उनजो मज़ो बि वठंदा हुया और बचपन में त इलाही चीजा आहिनि जेके कि असां काल्पनिक बि कल्पना सां जोड़े करे उन्हनि खे चीजनि खे कंदा हुयासीं त उन्ही में जेको आहे अलॻि ई आनंद आहे ख़ुदि ठाहिण में आनंद अलॻि ई हूंदो आहे बाक़ी त अध्यापकनि सां जेको असां सिखियोसीं उहो कयोसीं